हम लोग के राज में छोट छोट हम लोग बच्चा रहेंगे रहने से हम लोग सब दिना से नहाय धोए के पूजा पाठ करने हमने सीखेंगे कि चलो हमने है मंदिर में हो मंदिर में हमने पूजा पाठ करेंगे ई करेंगे ई करेंगे लेकिन अब लोग का बच्चा अब लोग का बच्चा जो हय कि मोबाइल लेले हियाँ लेकर के अपन घूमने जाते हैं अपनी मनपसंद के लड़की लड़का से शादी कर लेते हैं और हम लोग के राज में हिन्दू रिवाज से एकदम अच्छा से ब्याह करे बाप मतारी जो भी कह दें ओही बात हम लोग के मानने पड़े आए मानने पड़े आ ए लोगन अब बात नहीं मनते ए लोग बात नहीं मनते अपने मन के मोबाइल लेले के ढूँढ ढूँढके लड़की से म बात करेते हैं ओ वाँ बात करते हैं वो बात करते हैं कैसे कैसे लोग शादी कै बात उठा लेते हैं बाप मतारी बिना जान ले से कोटों से शादी कर लेते हैं बाजी लड़की लड़का और लेकिन तपको कितनी अदा से अपने दादा से दादी से बाप से मत पिता से मतारी से अपन लोग लजाते हैं डेराते हैं कि हमारे बाप हैं हमारे माता हैं हमारे दादा हैं हमारे दादी हैं भैया हैं भाभी हैं बहिन हैं सबको लजाने पड़ने से

अब के बच्चे ऐसा नहीं हैं अब के बच्चे ऐसा नहीं हैं हम लोग कितनी दर्शन दलिया कर करते हएँ आ कहाँ कहाँ जाते अब हीं हम लोग का मन भी करता है कि हमने पुजारी कहीं भी पूजा करने निकल जाते हैं लेकिन अब बिटियों न पतों न बेटवाल कोई ई सबके रिवाज नहीं धरते ए ख़ाली बड़े बड़े जो मोबाइल मिल गया हए ओ मोबाइल पर देखने देख देखके लोग खाली व बस मोबाइल में अपने लोग फिरिंग रहेगा आ कोई चीज़ के नाहीं के हम लोग के का भीनत है का नहीं भीनत है का करने चाही का न करने चाही कैसे रहने चाही कैसे आगे के भविष्य बनाने चाही कैसे न बनाने चाही हैं ध्यान नहीं देते ई कुल के ध्याने नहीं देते बच्चा लोग अब